भैया नमस्ते नमस्ते हमको कोई यह फर्नीचर का कुछ सामान चाहिए एक क्या नाम से कि एक कोचिंग खोला हूँ उसमें बच्चे लोग के बैठने की व्यवस्था कुर्सी वह लंबा वाला ब्रेंच आता है वह और जो है उसमें कुछ लाइब्रेरी के एथा से उसमें फर्नीचर कराना है उसका क्या क्या रेट लेंगे आप लकड़ी का अरे जो अच्छा क्वालटी का बनवाना है ना अच्छा

हाँ हाँ तो ज़्यादा पड़ जाए सागवान का तो जैसे तो ज़्यादा महँगा पड़ेगा ना तो हम जामुन और हाँ हाँ उसीलिए इसलिए ना आम आमू आम चाहे हो जाए जामुन का हो जाए यही यह लकड़ी का हो जाए तो अच्छा है उसका क्या रेट क्या पड़ेगा आम जामुन का हाँ कुछ उसका कुछ बताएँगे भाव तभी तो यहीं आम का आम का ही करिए आम का या जामुन का जामुन का रहे थोड़ा पानी पीनी पड़े ओड़े कोई परेशानी नहीँ होती है वह थोड़ा सड़े गलेगा नहीं थोड़ा ठोस रहेगा और यह बबूल हाँ हाँ वही बता रहा हूँ ना तो वही वही बबूल का ठीक ठीक ठीक है तो उसका क्या रेट पड़ेगा फुट के आने कि यह फुट के हिसाब से ही लकड़ी का दाम हो गया और ख़र्च जो है वह अलग से आएगा ना

हाँ हाँ ठीक हाँ ठीक है ठीक है

ठीक है आपके यहाँ से ही हो जाएगा तो ठीक है हाँ तो और टेबल कुर्सी का और वह फर्नीचर का फर्नीचर के यहाँ पर आ करके ही करेंगे ना थोड़ा आपको भेजना पड़ेगा मिस्त्री को हाँ अच्छा ठीक ठीक है सर नमस्ते ख़ुश भी तो पकड़ बस हो गया कि और कुछ सर